बिबार गायनाया बायदि बायदि रोखोमनि थायो बिबार गायनाय एबा बिबार बारि खालामनायाव माखासे फेकटरस फोरा दिफेन्द जायो जेरै नोंथाङा माबायदि बिबार गायनो नागिरदों हासार खरा नांनाय बिबार ना दै होबाय थानांनाय बिबार ना सानदुंयावल' थाग्रा बिबार ना सायख्लुमावल' थाग्रा बिबार माखासे बिबारफोरखौ हासार बारा होयोबा बियो थैयोसो नाथाय माखासे बिबारफोरा हासार खमब्ला रसा नांनानै रानलाङो माखासेया दैखौ बिराद बुरजा नांगौ बेखौ सानफ्रामबो दै लुबाय थानांगौ नाथाय माखासेखौ सपतायाव खनसे लुबाबो जायो माखासेया सानदुंयाव थानो हाया माखासेया सायख्लुमाव थानो हाया आरो माखासेखौ दालाय दानफायाबा गोदान दालाय खिलिनो हाया दा बेफोरखौ नायनानै जों बिबारबारि सामलायनायाव बेसेन गोसा थांगोन ना बेसे खम थांगोन बेखौ आनदाज लानो हायो नोंथाङा दै खम लोंग्रा हासार खम जाग्रा सानदुंयाव थाबाय थाग्रा बिबार बारि गायब्ला बेसेना खम थांनो हागौ आरो फारसेथिं सानफ्रामबो दै लुबाय थानांनाय हासार बुरजा नांनाय बिफां गायोब्ला बेसेना गोबां थांनो हागौ बिनि गेजेरजों नोंथाङा फारनैनिफ्रायबो बबे बिबारखौ गायोब्ला बेसेनाबो बुरजा थांनाय नङा आरो बिबार बारियाबो समायना नुगोन बेखौ नोंथाङा साननानै नायनो हागोन